अजमेर में पुष्कर जो मेलो लॻंदो आहे उन में ब्रह्मा जो मंदरु पुष्कर में सॼी दुनिया में हिकु ई ब्रह्मा जो मंदरु आहे जेको पुष्कर में आहे उन खां सवाइ दरगाह जेका अजमेर में ई आहे तारागढ़ जो क़िलो ऐं मीरासाक मीरा जो मंदरु मेड़ता सिटी में खाटू श्याम जो मंदरु सालासर बालाजी जो मंदरु सांवलिया सेठ जो मंदरु बाबा रामदेव जो मंदरु नाथ द्वारा मंदरु सभु राजस्थान में ई आहिनि उन खां सवाइ महान साम्राज्य राजस्थान में थी चुका आहिनि जीअं त पृथ्वी राज जो साम्राज्य जेको अजमेर में न पर ॿाहिरि दिल्लीअ ताईं उन जो साम्राज्य फहिलियल हुओ ऐं घणनि ई कोशिशुनि खां पोइ बि हुन खे हाराए न सघिया हुआ इन खां सवाइ महाराणा प्रताप जो साम्राज्य चितौरगढ़ में हुओ अरावली पहाड़ियुनि में जेको रहंदा हुआ मानसिंह जो साम्राज्य हुओ अहिड़ी तरह राजस्थान में घणा ई साम्राज्य हूंदा हुआ